तव्हांखे फैमिली सां घुमण लाइ मनला वञिणो हुओ टिनि ॾींहंनि लाइ त तां छा कीअं छा व्यवस्था कीअं थोरो ॿुधायो जिते फैसिलिटी हुजे हुते ॿुधायो कार हुजे ऐं कीअं छा पैकेज ॿुधायो कंहिंमें कीअं रहंदो असां चारि पंज माण्हू आहियूं

रेट ॿुधायो कंहिंमें कीअं आहे छा आहे

हुते रहण वग़ैरह जी खाइण पीअण जी वग़ैरह हुते घुमण लाइ छा आहे कीअं आहे हा घुमण लाइ बि हुजे भई कोई हिते छाए घुमण लाइ

हा हा त सॼो पैकेज ठाहे हा सॼो पैकेज ठाहे करे ॿुधाया थो टिनि ॾींहंनि जो

माण्हू चारि

बिनि जॾहिं तू ॿुधायो सभिनी जो पोइ ॿुधायूं पंज हज़ार पवण में चारि माण्हू उहो वीह हज़ार थींदा न

उन में खाइणु पीअण घुरजी सत ॾींहं टिनि ॾींहंनि जो आ की हिकु ॾींहं जो आहे अच्छा हिकु ॾींहं जो टिनी जो हथो हथ जुड़ी वेंदो

एसी हुजे

ॿुधायो त पोइ मां ॿुधायांव रेट थोरो सही करायो न नॉर्मल में ई ॾियो

हा उन में जेका पैकेजिंग उहा ॿुधायो ॿुधायो त मां सुभाणे ई त कराए थो छ्ॾा